मां खाधे खाइण जी ॾाढी शौंक़ीनि आहियां ऐं खादो ठाहिण जी बि ॾाढी शौंक़ीनि आहियां मूंखे खाधो खाइण ॾाढो वणंदो आहे ऐं सभिनि खे ठाहे करे खराइण बि ॾाढो वणंदो आहे पर मां चाइनीज़ ॾाढो दिलि सां खाईंदी आहियां पर मूंखे डॉक्टर मना कई आहे चाइनीज़ होटल जो खाधो खाइण करे छाकाणि त मुंहिंजे स्किन ते एलर्जी थी थिए अजीनोमोटो उनमें हमेशह विझंदा आहिनि होटल वारा इन करे मूंखे डॉक्टर मना कई आहे अजीनोमोटो मुंहिंजे चमड़ीअ ते सूट नथो करे हुते दाणा दाणा निकिरी था पवनि इन करे डॉक्टर मूंखे मना कई आहे होटल जो चाइनीज़ खाधो खाइण लाइ पर मां घर में ठाहे करे खाईंदी आहियां पनीर चिली मंचूरियन फ्राइड राइज़ सैजवान राइज़ हक्का नूडलस पर ॾाढा सुठा स्वादिष्ट ठहींदा आहिनि ऐं बिना अजीनोमोटो जे मुंहिंजी फ़ैमिली बि शौंक़ु सां खाईंदी आहे